गावसंथा आफादनि सायाव आं फंनैसो बुंनो नागिरबाय जिनाखि आंनि मिन्थिनायाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जेबायदि हाबाफारि लानानै आइजोफोरखौ सांग्रांथि खालामदों जेनिखि बे गावसुंथा आफादा गोबां गामियारि आइजोफोरखौ सांग्रांथि होदों जायनि खारनाव दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनायाव जोबोद मानि सहाय खालामदों जेनाखि माखासे खामानिखौ मावनायाव गोबां आइजोफ्रा सहाय मोनदों दिनै गाबोन गोबां दाउ अमा बोरमा मोसौ फिनानै गोबां रां मोननो हादों जाय ओइ अमा मोसौ बोरमाफोरखौ फिनायाव माबायदिहाय फिनांगौ बैफोरबायदि आदबखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेनिखि गावसुंथा आफादा गोबां गामियारि आयजोफोरनो बोसोन होनानै गियाव होनानै माखासे गोनां गोनां आसनिफोरखौबो सहाय खालामदों जाय बोरमाखौ फियोब्ला बोरमानिफ्राय बिसिबां रां मोनो बैफोरनि सायाव रांखान्थिनि सायावबो मोजाङै गावसुंथा आफादा फोरमायनानै होयो आरो जाय मोसौ बा बोरमा अमाफोरखौ फिनायावहाय बेमारनि मोगा मोगि जानो गोनां जायो बैफोर बेमार आजारनि थाखायबो गावसुंथा आफादा मानि गामियारि आयजोफोरनि अमा बोरमा मोसौ दाउफोर फिसिनायाव नायदिं हैनानै फ्रियावनो मानि मुलि होयो बिजि होयो बेजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय गोबां रैखा मोननानै माखासे गामियारि आयजोफ्रा रां आरजिनायाव सुजुग मोनो जायनिखि बैफोर रांफोरखौ जमा खालामनानै बिसोरो आरो गिदिद फालांगि खालामबावो गिदिर गिदिर फालांगि जालाङो फिसा फिसानिफ्राय मानि राङा बुरजा जायोब्ला बैफोर रांफोरखौ मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आफादा जमा खालामनानै आरो बै रांफोरखौबो

गाव गावनि गेजेराव सहाय जुगिथा खालामलायो जेहेथु एक्स'आव एक्स' थाखा राङाव

पन्सास फैसा सुथ बेबायदि सहाय खालामलायो सरखारनि जेनेखि नियम निथि बेखौ फालन खालामनानै माखासे आयजोफोरनि सायाव सांग्रांथि होयो आरो बेजों लोगोसे रां आरजिनायनि साजोंनो माखासे गामियारि आबाद थिलियावबो बाहागो लानाय नुनो मोनो जायनिखि माखासे हाफोराव आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय मेसें बोथोराव जुखाम बेसर बेबायदिनो गोबां मानि आबाद खालामनानै बैफोर आबादफोरखौ मोजाङै मोजां आबाद लानानै रां आरजियो बैफोर रांफोरखौ आरजिनानै जायनिखि न'खर सामब्लायनायाव एसे एनैब्लाबो रानलायनानै न'खरखौ गोसायनानै दाफुंलांनो हादों आरो बेजों लोगोसे जेनिखि आबाद थिलियाव दैज्लां बोथोरावहाय माखासे हाफोरखौ ग्रुपआव लानानै बा आफादाव लानानै आबादबो खालामनाय नुनो मोनदों जायनिखि बा बिगा बा द' बिगा बेफोरबायदि हाफोरखौ लानानै माखासे आइजो आफादा बैफोर हाफोराव आबाद खालामनानै गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बे आइजोफोरनि गोबां सांग्रांथिखौ नुनानै माने जोंनि जेनाखि सरखार सोलिबाय थानाय सरखारा गोबां आसनिबो आइजोफोरनो होनायखौ नुनो मोनदों बे आसनिफोरानो आइजोफोरनि थाखाय जोबोद मानि सहाय दा बैफोरबायदि आसनिखौ मोननो थाखायनो गोबां आइजोफ्राबो मानि सांग्रांथियाव फैगासिनो दङ